पूजा कहिड़ो हालु अथई ठीकु आहीं मां पंहिंजे घर जी बदिली कई आहे अजमेर छॾे जयपुर आई आहियां मां पंहिंजे आधार कार्ड जी एड्रेस सही कराए छॾी आहे पर मूंखे इहो पतो कान्हे त ऑनलाइन त कीअं चेक कबो त आधार कार्ड जी एड्रेस सही थी आहे या न तोखे ख़बरु अथई त कीअं चेक कबी आहे